बै समाव आङो भेनसार स्कुलाव आं मावोमोन बे समाव आङो एखे सायखेलजों थाङोमोन आरोखि सायखेलजों थांलाय फैलाय खालामनानै मोनसे जायगायाव गाब्र'हैदों आरोखि गोलैदों आङो मोनसे हाखराव बिसिबा गोथौमोनो बेनिखायनो बेखाय बे बै समनि जाथायखौ गोसोखाङोब्ला गोसोआ दुखु मोनो आरोखि आङो ओंखायनो दा बिनिखायनो भेनसार स्कुलाव मावनाया बहुद गोबाव मावदों आङो खिन्थु बे दासिमबो जायाखै गभर्नमेन्ट जायाखै दा बावहायनो जों खाथिगासनो दंमोन आरो बै समाव दा जोङो बेखौ बावहायब्लाबा गोसोखाङोब्ला बेखौ गोसोखांहरब्ला जों दुखु मोनो दाबो दासिमबो जाया होननानै मानो एफा गोबाव जाखो मानो बिदि जाखो होननानै दा बिनिखायनो जोङो मोनसे मोनसे आरो गोदान इस्कुल जों आं गोदान इस्कुलाव हाबहैबावबाय दा बे इस्कुलाव जाहां जाहां जायोना जाया गभर्नमेन्ट जाहां जाहां दा बे जाना जाया बे उननिसो खोथा जाहैबाय आरोबाव ओरैनो खोनायो जों दा जासिगोन होननाय खिन्थु दासिमबो जायाखै आरो बे स्कुला ओंखायनो ओंखायनो बहुद दुखु गोनां ओंखायनो जाहाथे जायो स्कुलफ्रा बबिसतआव जोङो थांना थानो थाखाय बिनि थाखायनो आङो जोंनि इस्कुलखौ बा माबाफोरखौ गासिबो जाथों होननानै जों बयबो सानलाय लाय आरो जों खाथिनिया गोबाव खाथिथारबाय बोराइलायबाय दा जोङो दा बिनिखायनो जाजानो लुगैबाय आरो जोङो स्कुलफोरखौ जाहाथे जायो इस्कुला

आरो ओरैनो माबा माहोनो मानसिफ्राबो बुङो आरोखि जाथोंसै नोंसिनि स्कुला जायोब्ला जोंबो मोजां मोनगौ मोनसिगौ होननानै बुङो आरोखि बेखायनो जों जाजानो लुगैबाय आरो बयबो गोदोनिफ्राय खाथिबाय जोंसो गोबाव सम दासिमबो नोंसोर थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजोंनो नाथाय लामाया थिगानो जाबाय दासिमबो खासा लामा दा बेफोर लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामनायाबो समभब नंला दानि जुगाव ओंखायनो जों जाजानो लुगैबाय आरोखि जोंनि न'फोरखौ इस्कुलफोरखौ दा बेफोरनो जोंखौ दुखुआव खोख्लैयो आरो जोंखौ सम सम दा जाहाथे जायो एम मि स्कुलफ्रा ए जोङो एखेबारे खसेनिफ्राय हमानिफ्राय थाखोसेनिफ्रायनो जों फोरोङो क्लास फरसिम फाइभसिम दा बेफोरबायदि जों बहुद बुरजा स्कुल माबा फरायसाफोर दङ दा बे फरायसाफोरखौनो जों फोरोङो आरोखि गोबां जाबायनालाय फरायसाफ्रा दा मास्टारफ्राबो बिदि समाव थाङो समाव थाङा बेफोरबायदि आरोखि जोङो जोंथ' जों थांबाय थायो जेब्लायबो थांबाय थानानै जोङो जोंनि स्कुलफोरखौ फोथांनानै लाखियो आरो जों जाहाथे भबिहरआव गभर्नमेन्ट जाथों होननानै दा बिनिखायनो जों गभर्नमेन्ट जाजानो लुगैबाय आरो स्कुलफोरखौ